السلام علیکم فیصل صاحب میں آپ کا کرایہ دار بات کر رہا ہوں امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے مجھے یاد آیا کہ آپ نے میرے آدھار کارڈ کی کاپی تصدیق کے لیے مانگی تھی جس کے لیے میں نے اپنا آدھار کارڈ ڈی جی لاکر میں محفوظ کر رکھا ہے چونکہ مجھے کام کی مصروفیت ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہ جلد از جلد آپ کو یہ دستاویز ای میل کے ذریعے بھیج دوں گا تا کہ آب کو کوئی دشواری نہ ہو میں نے سوچا کہ آپ سے رابطہ کر کے یہ معلوم کر لوں کہ کیا آپ کو آدھار کارڈ کسی خاص فارمیٹ میں چاہیے مثلاً پی ڈی ایف یا جے پی ای جی کیونکہ ڈیجی لاکر سے آدھار کارڈ عام طور پر پی ڈی ایف فارم میں دستیاب ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو کوئی دوسرا فارفٹ زیادہ آسان لگے تو میں ویسا بھی بھیج سکتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی اور اضافی معلومات کی ضرورت ہو جیسے جیسے پتہ فون نمبر یا کوئی دستخط تو براہ راست مجھے بتائیں تاکہ میں وہ بھی ساتھ شامل کر سکوں